ہلو کیا آپ ٹیکسی بک کرنے والے کے یہاں سے بات کر رہی ہوں میں مجھے ایکچولی ٹیکسی بک کرنی ہے ابھی تو فی الحال میں آٹو میں ہوں مجھے ٹیکسی چاہیے مجھے ایئر پورٹ جانا ہے اور مجھے اُس کے لیے مطلب جلدی ہی میرے کو چاہیے ٹیکسی کیونکہ کم سے کم میرے پاس ایک گھنٹے کا وقت ہے ایئر پورٹ پہنچنے کے لیے اور مجھے اُس سے پہلے پہنچنا ہے تو ابھی تو میں گول چکر کے پاس کھڑی ہوں اور آپ بتا دیجیے کتنا وقت لگے گا آپ کو یہاں پہنچنے میں اور کتنے وقت کے بعد آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے مطلب ایئر پورٹ کب تک آپ مجھے پہنچا دیں گے آپ بتا دیجیے اور چارج کتنا لگے گا آپ پلیز بتا دیجیے اور وہاں پہنچنے کے بعد اور آپ پلیز جلدی آئیے گا کیونکہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے سوری راستہ بن رہا ہے تو اِس کی وجہ سے مجھے دوسرا راستہ چوز کرنا پڑے گا مطلب دوسرے راستے سے جانا پڑے گا تو اِس لیے تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریے گا ایسا نہ ہم لیٹ ہو جائیں اور مجھے جانا بہت ضروری ہے